इतिहासमे एहन तरहक बहुत घटना होइ छै जे मानि लिअ जे विषयमे हमरा सबके जे जानकारी अछि जे पहिले जाति प्रथा रहय छलै भेदभाव होइ छलै छोटउँच जाति पैघ नीच जातिमे आओर ओइमे महिलोके अत्याचार सहय पड़य छलै महिलाके अहाँके बाहर नहि निकालल जाइ छलै महिला घुँघट करय छलखिन आओर इतिहासमे मने पहिलेके जे छलै से सती प्रथा एगो नियम छलै जाहिमे पति मरला बाद महिलाके सद्यह जिन्दा जरा देल जाइ छलै जकरा राजा राम मोहन राय द्वारा खत्म कयल गेल छल आओर जे छै से इतिहासमे एहन तरहक घटनाके जे छै से जानकारी छै आओर महिलापर जे छै से बहुत अत्याचार होइ छलै महिलाके पढ़ाओल नहि जाइ छलै हुनका कोनो बाहरी शिक्षा नहि देल जाइ छलै नौकरी नहि करऽ देल जाइ छलै